तुमी कॅब ड्रायवर उलयतात न्ही हय हांव आगोंदा सावन उलयतां म्हाजी फाल्यां हांव फाल्यां कुवेताक वचपाचें आसा आनी म्हाजी फ्लायट आसा ती फाल्यां बारांक सुमार आसा रातची तुमी म्हाका मात्शे वास्को एरपोर्टार सोडपाक शकतले फाल्यां इकरांक सुमार रातचें तुमची कॅब एवेलेबल आसतली न्ही हां बरें तर फाल्यां इकरांक मेळया हां हां बरें थँक्यू